हेलो ओला टॅक्सि न्हय सकाळी हांवें टॅक्सी बुक केल्ली आनी दनपारां दोन वरांचेर काणकोण रेल्वे स्टेशनार येवपाक सांगिल्ले पूण आतां तातूंत थोडो बदल जाला हांव आज काणकोण पावपाचो ना तेन्ना हांव दोन वरांचेर कुंकळ्ळे पावर हावसा कडेन आसतलों तेन्ना तुमी थंय पावप पावात थंयच्यान म्हाका पणजे वचपाचे आसा